बैंकिंग को काफ़ी आसान बना दिया गया है अगर पहले कभी हमें बैंक से पैसा लेना होता था तो वही पुराने तरीके से लम्बी लम्बी लाइने लगाना पड़ता है कैस काउंटर पर जाते जाते कभी सर्वर में प्रोब्लम आ जाए कभी लंच का टाइम हो जाए तो हमें काफ़ी समय देना पड़ता था उसी प्रकार टेक्नालोजी के आ जाने से अब हम एक क्लिक मे अपना पैसा घर बैठे किसी को भेज सकते हैं या कोई हमें भेजना चाहे तो भी हमें भेज सकता है और वो भी बिना किसी के हस बीच में किसी का कोई रुकावट नहीं है कोई हस्तक्षेप करने वाला हस्तक्षेप करनेवाला नहीं है की नहीं आप पैसा नहीं भेज सकते न आपके खाता में पैसा नहीं अभी आएगा ऐसी कोई सुविधाएँ नहीं हुई हैं इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हम अपने बैंक खताओं से किसी को भी पैसा भेज सकते हैं और किसी के खाता द्वारा हमारे अकाउंट में आ जाएगा हम अपने खाता के विवरण को घर बैठे अपने फोन के जरिये से देख सकते हैं कि नहीं हमारे कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं किसने क्रेडिट हुए हैं सब हम आपने फोन से ही देख सकते हैं इस प्रकार टेक्नोलॉजी कई कई जगहों पर अच्छी भी है जिससे हम पैसा लेन देन करने में कोई असुविधा नहीं होती है खास कर के बैंक के झमेलो से दूर किया है जैसे कोइ फेस्टिवल हो गया त्योहार है तो बैंक बंद रहेगा किसी को न पैसा भेज सकते हो न किसी से पैसा आप अपने अकाऊंट से निकाल सकते हो तो टेक्नोलॉजी के आ जाने से कोई हॉलिडे हो कोई बैंक की छुट्टी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पैसा किसी को भी भेज सकते हैं और अपने अकाउंट से पैसा निकाल भी सकते हैं